आमच्या दिसली लोकां पयलीं बरी रावत आसलेली आतां तरी आमच्या थंय थोडी क्रिश्चन रावतात मुस्लिमां रावतात पण पयलीं सगळे कडेन तिंगा हिंदूच रावत आसलेली आनी ती एकामेकां कडेन बरे बऱ्या आदरान वागत आसलेली एकामेकांशी ती आमचें जे सण आसलेले देवळांतले ती सगळी येवन बरी ते साजरा करीत आसलेली आमचो जो अतिथी देवो भवा आसा ते ती पाळत आसलेली आनी सगळ्यांक आतां कोणाक जर मदत जाय आले ती मदत करीत आसलेली कोणाची जर झगडी जली जाल्यार ती सोडवंक वचूंक नसली ती आनी अशें बरी तरेन ती रावत आसलेली